हैलो हां जी नमस्ते गुड मार्निंग मैम हां जी हां जी मैम बस ठीक मैम तुस सनाओ मैम बच्चे कुछ आंदे ही नी कुछ आंदे उ'नें में कम्पलीट कराए दा हा जेह्के नेईं आंदे उ'नें में घर जाइयै थोह्ड़ी ना कराना सलेबस मैम मैं थोह्ड़ा जेहा बचा होग बस कम्पलीट कराई ओड़ना में टाइम शा पैह्ले पर बच्चे आंदे नि ते केह् कराना मैं अद्धे बच्चे आंदे अद्धे हां जी मैम हां जी बोलो कोई नी मैम मैं स्ट्रिक्टनेस करगी पर मैम आंदे नी बच्चे कुछ आंदे कुछ नी आंदे कुछ पढ़ियै नी आंदे उ'नेंईं पता ही नी साढ़ा सलेबस केह् चला दा उ'नें केह् कम्प्लेन करनी कोई नी मैम मै करागी जेह्का थोह्ड़ा जेहा बचे दा में करानी दोबारा पर टेस्ट बगैरा लेनी फ्ही ओह्दे शा बाद च मैम दोबारा कम्प्लेन होगी तुस मिकी गलाई सकदे हां जी मैम हां जी मैम मै करा'नी पर बच्चे कुछ आंदे नी हैन क्लास नी अटेंड करदे कुछ आंदे कुछ क्लास नी अटेंड करदे कुछ केह् करदे रिसेस्स टाइम चली जंदे घरै बिना सनाए कोई नी मैम मैं स्टीकनेस्स ही करनी ऐ कोई नी मै करांदी कम्पलीट जेह्ड़ा बची दा कोई नी मैम होर मैम कुत्थें न आफिस च ऐ अच्छा मैम कोई नी मैं कोई नी मैम नी आह्ग दबारा कम्प्लेन कोई नी मैम में थोहाड़े कोल बी आंदी ऐ में उत्थें बी गल्ल समझांदी तुसें बच्चे बी नेईं बी समझे में तुसें क्लास च बी बुलागी तुस खुद बी गल्ल करी लैएयो मेरे सामने पर मैम बच्चे आंदे ही नेईं कुछ आंदे उ'नें पता गै नी ऐ कि सलेबस केह् ऐ साढ़ा हां जी मैम

हैलो हां जी हां जी हां में क्लास च क्लास च में हूनै लैती दी क्लास हून बाह्र आई आं मेरी रेसेस होई ही हून लंच टाइम चला दा हां जी कोई नी मैम मैं आंदी थोहाड़े कोल फ्ही उत्थें गल्ल करनी केह् ऐह् केह् नेईं में तुसें पूरी गल्ल समझांदी बच्चे आंदे नी हैन पर कोई नी मै स्टीकनेस्स करनी ज़्यादा करनी थोह्ड़ी ओके मैम